मड़ो में ना घर हा इक ब्याह् ते ब्याह् हा ते सारें गी में आक्खा दी ही कि सूट पाना सूट पाना सारे आखदे हे की पाना सूट तुस साड़ी गै पाओ इक कम्म करो साड़ी गै पाओ तुसें कदें दिक्खेआ बी निं साड़ी पाए दे ते थोआढ़े उप्पर शैल लब्भनी अ'ऊं ते आक्खा दी ही केह् साड़ी पानी ऐ में कदें पाई दी निं ऐ ते मिगी नेईं जच्चदी मिगी पता जबरदस्ती मेरे घरै आह्लें मिगी लेई देई ओड़ी इक साड़ी में केह् होऐ पसंद गै निं आवै बड़ा जगह् गे बड़ी जगह् गे पसंद गै निं आवै आनलाइन बी बड़ियां दिक्खियां नेईं पसंद आन जाइयै जम्मू गे नेहा बूटीक ही ते उत्थें दिक्खी जाइयै दिक्खी उत्थें इक साड़ी लग्गी शैल इ'यां लाईट लाईट कलर दी ही ते कढ़ाई बी बड़ी प्यारी ओह्दे उप्पर कलर ओह्दा इन्ना प्यारा कलर ओह्दा इन्ना प्यार बार्डर उप्पर बी इन्नी इ'यां पतली पतली कढ़ाई ही बलाउज़ दा रंग बी बड़ा शैल हा ते बलाउज़ में दिक्खेआ फोन उप्पर दिक्खेआ इक दिन फिर टेलर कोल गे ते शैल जेहा बलाउज़ डिज़ाईन दित्ता ते जिस बेल्लै बराती लाइयै गेई अ'ऊं साड़ी सारे मिगी आक्खन कुड़ी तूं बड़ी सोह्नी लब्भा नी बड़ी सोह्नी लब्भा नी बाल खुल्ले छोड़े दे हे ते साड़ी बी बड़ी शैल ही इन्नी सोह्नी साड़ी मिगी थ्होई ते रंग बी इन्ना प्यारा ते सस्ती बी मैंह्गी नेईं कोई त्रै ज्हार रपेऽ दी साड़ी थ्होई मिगी ते अ'ऊं इन्नी खुश होई के भाई मिगी साड़ी बी शैल थ्होई ते सारे लोकें गी पसंद बी आई ते मेरे पैसे बी वेस्ट निं होए ते तरीफां बी थ्होई गेइयां मिगी